डोगरी इक ऐसी भाशा ऐ जेह्की असें अपने असें ऐसे ऐसे बंदे न कि डोगरी अपनी माऊ दे टिड्डे कोला आखदे नि मदरटंग जेह्की इंग्लिश बिच्च ओह् सिक्खी दी मतलब निक्के गै होंदे दे असें डोगरी गे बोले दे ते अग्गें जेह्की पढ़ाई दे टैम नेईं थ्होई असेंगी ते डोगरी जेह्की ऐ सब्तू कैंट लैंगुएज ऐ कि के स्हाड़ी इक परानी लैंगुएज ऐ प्राचीन लैंगुएज ऐ स्हाड़ी जम्मू एन्ड कश्मीर बिच्च ते ज्यादा कोला ज्यादा लोग इयै गै बोलदे डोगरी गै बोलदे दे कि के डोगरी दे आवा वर्ड जेह्के ओह् स्माल होंदे मतलब लफ्ज़ जेह्के बंदा इस्तमाल करदा ओह् बी इन्ने स्हेई लफ्ज होंदे के बंदा अगला बंदा बी सुनियै बी जे सोचदा उसी बी समझ उठी औंदी ओह् कोई बी होवै भामें हिन्दी बोलग इंग्लिश बोलग उसी थोह्ड़ा मता समझ ते उठी गै औंदी ते जेह्के अस बी यूज़ करदे हे ते प्रनाउंसिएशन बिच्च डोगरी बड़ी सोह्नी ऐ ते ग्रेमर न्हाड़ी मतलब इयै मुहाबरे मुहाबरे गै बनदे ज्यादा कक्ख ते होंदा नि ऐ डोगरी च बंदे अगले ई समझ उठी अ'वे इन्ना हारा बोलना होई जंदा निक्के अज्जकल दिक्खी लैओ बन्दा हिन्दी कोला ज्यादा बंदा डोगरी गै सिखदा ते डोगरी इक ऐसी भाशा बनी दी जेह्की बोह्त ज्यादा फेमस ऐ जेह्के पराने राजे बगैरा हे इत्थैं दे जम्मू दे ओह् बी इ'यै डोगरी गै बोलदे हे ओह् केह्ड़े इंग्लिश बोलदे हे ते असें बी उं'दे कोला गै थ्होई दी अस शुकर करने आं कि साढ़ी एह मात्तर भाशा एह् चला दी स्हाडे़ प्रदेश बिच्च नेईं ते अज्जकल बन्दे ज्यादा कोला ज्यादा इ'यै इंग्लिश ते उर्दू गै सिखदे न कन्नै हिन्दी बगैरा डोगरी ते कुसै मूल जींदा नि ऐ लेकिन अज्जकल जेह्के अस देआ दे ते अस इयो सनांदे ते भई साढ़े के बच्चे न जेह्ड़ी अगली पीड़ियां न ओह् बी डोगरी नि भुल्लन डोगरी इक ऐसी लैंगुएज ऐ जिसी भुल्लने कोई लैंगुएज नेईं ऐ जियां इस्सै ने साढ़ा ओह् दिल इयां तारां जुड़ी दियां अपने इत्थें खानदाने कोला सिक्खी दी ते अपने माऊ बब्बै कोला सिक्खी दी उनें अगले पिच्छें कोला पिच्छें सिक्खी दी बड़ी परानी चलदी आवा दी डोगरी एह् कोई नमीं भाशा ते ऐ नि ऐ अस इयै चांह्दे के डोगरी साढ़ी हमेशा स्हाडे़ कन्नै चलै अग्गें बी जेह्के अस साढ़ी होने आह्ली पीड़ियें उनें बी डोगरी सखाचै ते ओह् अग्गें बी अपने आह्लें गी डोगरी सखाचै कि जिन्नियां बी चलगियां ते इन्ने दे लफ़्ज़ होंदे ना जेह्के बोलने दे मी ते इयां बड़े स्हेई लगदे न हून आ'ऊं एह् जेह्के बोला ना एह् बन्दे अगले समझ उठी औंदा अज्जकल ते मतलब एह् बी स्हूलतां थ्होई दियां कि कालेज बिच्च बी डोगरी चलै दियां बड़े बंदे गी थ्होंदियां अस स्हाड़े नेईं नसीब असेंगी नेईं थ्होंदियां लेकिन बड़े बंदे गी असें दिक्खेआ डोगरी थ्होंदियां ते कोई नि अग्गें रक्खगे अस डोगरियां अपना खाब सारें ई पढ़ागे कि असें सिक्खी दियां पिच्छूं दा असें में बी इ'यै करना होन्ना निक्के बन्दे कन्नै बी डोगरी गै बोलना होन्नां ते बोह्त सारे बन्दे डोगरी बोलदे अस बी डोगरी बोलै दे